دیہی علاقوں میں میں حكومتی نظم و نسق كافی کافی خستہ حال ہے وہاں نہ نہ وہاں خرابیاں نہ وہاں کی کوئی خدمات ہیں نہ ماحولیتی انتظامات ہیں نہ كوئی صحت كے لیے كوئی اچھی كوئی اچھے ہاسپیٹلس ہیں نہ كوئی ایجوكیشن كے لیے نہ اچھے کوئی اسكولس ہیں نہ كوئی غریبوں كے لیے كوئی پالیسی ہے تاكہ ان كی ترقی ہو سكے كافی خستہ حالت ہے دیہی علاقوں میں اور سماج میں كافی وہ اندھ وشواس اور بہت سارے پھیلے ہوئے سب سے زیادہ تو سیاسی ت پسماندگی ہے تو اس سے كافی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور كافی اور كافی مسئلے مسائل ہیں جیسے كہ غریبی ب غریبی اس پر سے جہالت اس پر سے اس اس ان ماحول كافی خراب ہو گیا ہے اسی سے بالكل ہی انتظامیہ ان انتظامیہ بھی كافی كچھ جو انتظامیہ بھی کچھ كافی كچھ نہیں كرتے دیہی علاقوں كی ترقی كے لیے اور کافی حالات كافی خستہ حال ہیں ویسے